نہیں ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ دن دیکھنے سے دور رکھا ہے ہاں لیکن قریب کے گاؤں میں ایسا ہوا تھا ایک بار بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ کافی دنوں تک بارش نہیں ہوئی اور کافی سوکھا پڑنے لگا لوگوں کو بہت پریشانی ہونے لگی ہینڈ پمپ میں پانی موجود تھا لیکن کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ہینڈ پمپ کا پانی بھی آہستہ آہستہ سوکھنے لگا لوگوں نے بہت پریشانیوں کا سامنا کیا اور کافی زیادہ لوگ پریشان ہو گئے پانی انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے اس کا ہونا لازمی ہے اس پانی کی وجہ سے انسان زندہ ہے ورنہ کتنے لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے ہیں پانی کی قلت جب اس گاؤں میں زیادہ ہونے لگی تو لوگوں لوگ گاؤں کے اس کنویں کی طرف جانے لگے جو بہت پرانا ہونے کی وجہ سے بند پڑا تھا پھر لوگوں نے اس کنویں کو صاف کیا اور اس سے پانی کو نکالنے کی کوشش کی لیکن پانی نہ نکلا پھر بہت کوشش کی گئی آخر کار کنویں سے پانی نکلا تو گاؤں میں شور مچ گیا اب لوگ بھیڑ لگا لگا کر پانی لیتے تھے پانی اگر نہ ہو تو انسان کس طرح بے چین اور پریشان ہوتا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پانی کی اس قلت نے گاؤں کی زندگی کو بہت بری طرح متأثر کر دیا تھا لوگ پانی کے لیے تڑپتے تھے اور پانی نہیں ملتا تھا پانی کے ایک ایک قطرہ کی اہمیت میں نے اس وقت جانی تھی تب سے آج تک میں پانی کو برباد کرنے سے بچتا ہوں پانی کی چاہیے جتنے جتنی بھی فراوانی ہو میں پانی برباد نہیں کرتا ہوں ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرتا ہوں